سینٹرل دلی علاقے میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں تعلیم سیکھنے کا موقع ملتا ہے یہ ہمارے ضلعے کی ترقی اور نمو کے لیے بہت اثر ڈالتا ہے حالانکہ سینٹرل دلی ضلعے میں تعلیم کا ابھی معیار اتنا اوپر نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہر طرح کا ہر دھور کا انسان رہتا ہے جو کہ کچھ کمزور بھی ہیں کچھ مڈل کلاس لوگ ہیں تو اس لیے زیادہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پاتے حالانکہ ہماری ایریے میں بہت سے اسکول کھلے ہیں بہت سے انسٹیٹیوٹ ہیں کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہیں الگ الگ طرح کے جہاں پہ ہم بہت سارے کورسز سیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر کورس کر سکتے ہیں اردو میں اردو کی کلاسز ہوتی ہیں عربی سیکھ سکتے ہیں لیکن آج کے ٹائم میں کیا ہے ہمارے ایریے میں لوگوں کے اتنے حالات نہیں ہیں کہ ان اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دے سکیں کیونکہ ہائر ایجوکیشن دینے کے لیے کہیں نہ کہیں پیسے کا رول بہت اہم ہیں آج کے ٹائم میں کیونکہ آج کے ٹائم میں ہمارے پڑھائی کا سسٹم ایسا ہو گیا ہے ایجوکیشن سسٹم کہ بنا پیسے کے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ تو لے گا لیکن زیادہ تر جو طبقہ ہے وہ نہیں پڑھ پائے گا اس میں سے کچھ ہی چنندہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں اسی لیے بہت سے ہمارے علاقے میں بہت سارے ایسے این جی اوز شروع ہو رہے ہیں ایسی فاؤنڈیشن شروع ہو رہی ہیں جو بچوں کو پڑھانے کے لیے مدد کر رہی ہیں جیسے کہ ان کو کورسز کرا رہی ہیں فری آف کو کوسٹ کورسز ہوتے ہیں کمپیوٹر کورس ہوتے ہیں کلاسز لے لی جاتی ہیں اور بہت سارے ایسے این جی او بھی ہیں جو بچوں کی فیس تک سب جمع کرتے ہیں ان کو کمپیوٹر کورس میں اگر فیس دینا پڑ رہی ہے تو بہت دوسری جگہ سے ان کا انتظام کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے جو ٹیچرس ہیں وہ ان کا بھی رول بہت اہم ہوتا ہے کہ ان کو بھی اگر وہ مدد کریں گے بچوں کی جو جن کے حالات کم ہیں گھر والوں کے تو ان کو بھی آگے چل کے ان کے بچے اچھے سے اچھے تعلیم حاصل کر کر سکیں گے کچھ بن سکیں گے اور وہ بن کے ہی پھر وہ دوسروں کو تعلیم دے سکیں گے